गेलेनायनि जि समाज एबा हारिमु बिथिङाव जि बेखौ जों बेखौ जों गोबाङै नुनो मोननाय जायो जेरै गेलेनानै सुबुङा गोबां हादर गेलेयारि एबा इन्टारनेसनेल गेलेयारि जानो हायो जायनि जाहोनाव नों ओ गेलेनानैबो नों नोंनि जिउखौ खुंनो हायो बेबादिनो समाजाव जि गेलेनाया गोबां बिफाव होयो जाय गेलेनानैबो नोङो नोंनि जिउखौ खुंनो हायो सासे मोजां गेलेगिरि जायोब्ला समाजाव गोबां बिमुंबो मोनो बे गेलेनाया इ समाजाव जि मुंदांखा सासे मुंदांखा गेलेगिरि समाजाव गोबां मान सन्मान